आता घोडो चलोवपाक वयताना महत्वाचें महत्वाच्यो गजाली म्हटल्यार पयली घोडो आसता तेका बरें हात लावप तेका अशें बरें माने कडेन अशें नायस कशें करप मागीर हळु हातींतल्यान हात असो भोंवडावप तेच्या फाटीर तेका मातशें बरें करप चारो इल्लो आसा जाल्यार तेका खावपा दिवप मागीर कितें करप मात तेच्या फाटल्या पायां कडेन वचप ना केन्ना तेका राग येयलो जाल्यार तुमकां खोट मारून उडोवंक शकता तो मागीर ती बस वयर बसपा तेका हें आसता तेजेर चडप आनी बसप मागीर ती दोरी सारकी आसा ती अडजस्ट करप मागीर पांय दवरपाक तुका ते हें आसता होल्डर्स कशें दोनाय सायडीन तेतूंत पांय घालून सारको तूं रेडी रावप मागीर मागीर तेच्या तोंडाक न्हय ते दांत ते दोरी आसता न्हय हांतान चलोवपाची ती दोरी अशी तोंडान तेंका एक हें कशें आसता मास्क कशें तें घातलेलें आसता तें सारके हें करप मागीर तो असो डिस्टर्ब जावंक जायना किंवा असो भटकपा जायना म्हणुन तेजे दोळ्यांचेर अशें हें लायल्लें आसता मास्क कशें मागीर पयलीं करून तेंकांच हें करप चलोवपा लावप दोरी उडोवन ते पयलीं चलता मागीर मातशे फास्ट चलतात मागीर धांवपा सुरू करता हे अशें चारूय तिनुय हेतूंत कितें तर तेंचे पांय अशे वेग वेगळे चालीन चलतात पयलीं अशे चलतात न्हय तेन्ना चार पाय आसता ते चार वेगळे हितूंत आसता म्हणजे दोन फुडे चलतले दोन फाटल्यान अशे मागीर येतले भायर मागीर धांवता तेन्ना दोन सेम आसतले दोन डिफ्रन्ट आसता म्हणजे दोन फुडें आसतले दोन फांटल्यान आसतले अशें करून तो फास्ट वेग घेता